औ आङो रहित बसुमतारि बुंदों आच्चा आंनाव मोनसे स्क्रिप्ट दङमोन बै मोनसे फिल्म बनायनायनि आं मोनसे स्क्रिप्ट लिरदोंमोन आच्चा नोंथांखौ आं डायरेक्ट'र होननानै मिथिदों प्रडिउसार आरो डायरेक्ट'रबो होननाय खोनादों आं

औ आंना स्क्रिप्टआ जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानै बानायनाय लिरनाय आरो ओंखायनो आङो सासे मोजां प्रडिउसार आरो डायरेक्ट'र नागिरनानै आं नोंथांखौ खालाम हरबाय आंनि स्क्रिप्टनि जि मोनसे माबाया जाबाय बेवहाय आङो लिरदों जे जोंनि बर'फोरनि गोलाव समनि जि सोमावसारनाय बे सोमाव सारनायखौनो आङो बेवहाय मैखोम भाबै होदों आरो जोंनि माखासे बिर जोहोलावफोरा जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै बोरै बोरै गावखौ बावस्रोनानै मुंख्लं जानांदों आं बेफोरनि गासैबो आङो बेवहाय डाटाखौ सोनाय जादों दा बे बेलायाव आङो मिजिं थिदों जे नोंथांनि जि सानखांथिजों जे मोनसे आंनि जि स्क्रिप्ट दा बे स्क्रिप्टखौ जेन नोंथाङा मोजां डिरेक्ट खालामनानै मोनसे मोजां सावथुन महराव दिहुननानै होगोन आं बेखौ नोंथांनिसिम आङो मिजिं थिबाय दा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो

औ आं बे गासैबो माबाखौनो आं बेवहाय लिरनाय जादों जे जोंनि बर' हारिया माखासे गादब जानाय नेवसि जानायनिफ्राय जे उदांस्रि जानो थाखाय जि बेखौ सोमावसारदों आं बेखौ रोखा भाबै बे स्क्रिप्टआव लिरदों आङो मिजिं थिबाय जे नोंथाङा बे मोनसे स्क्रिप्टखौ मोनसे आबुं मोनसे सावथुन बानायनानै जे जोंनि गासैबो जिखिनि बर' हारिफोर दङ बे बर' हारिनि इयुन जे जेनेरेशन दङ फिउचार जेनेरेशन दङ बिथांमोननो जे मोजां भाबै बानायनानै दिहुनना होगोन आं बेखौ नोंथांनि सायाव इसे आसा थाबाय नोंथाङा बेखौ एसे रिस्क लानानै मावफुंनानै होयो निस्सय निस्सय दे दे दे धन्य'बाद धन्य'बाद